आं जेब्ला थाखोबायाव फरायोमोन अब्ला आइया जोंना दुब्लियावहाय माइ गायनो थांदोंमोन दा ओंखामल' जानदोंमोन आइया नाथाय ओंखामजों जानो जेबो ओंख्रि संस्लाब लांनो हायाखैमोन दा बावहाय आंबो ओंखाम गोजा जानो बानानै फार्स्ट टाइम गिबि खेबनि थाखाय आङो आलुखौ हानानै एवजेनदोंमोन आलु एवनायानो आंनि गिबिसिन ओंख्रिमोन आरो मानि आं आलुखौनो एवजेनदोंमोन दा बेवहाय हानायाव बबेबा गिदिद बबेबा फिसा जादों आरो दा बावहाय आं एवनायावहाय मानि मबेबा मोनदों बबेबा मोनाखै आरो बेबायदि मोजां जाजोबाखै आरो बबेबा खामलांदों आरो दा बेबायदि रोखोमै आङो ओंख्रिखौ संजेननाय जादों बेनिफ्राय आङो एसे बांद्राय बुरजाबो संनाय जायाखैमोन बाहाय एवनाय जायाखैमोन आङो बिनिफ्राय दालि दालि जहलखौनो आङो संबावदों बिनि उनावहाय आलु फाजानि उनावहाय दालि जहल दालिखौ बे समाव कुकार गैयामोन जोंनि समावहाय जोङो आं जेब्ला संजेनदों अब्ला आङो दोआवहाय गोबाव समनि थाखाय दालिखौ सुनानै रुग्रोदों रुखांनायनि उनावहाय आङो बेखौ साराय गुबुन मोनसे साराय लानानै बेवहाय थाव होबाय पियास होबाय बिनिफ्राय जेलानाखि एसे मोजां एवो अब्ला जिरा एसे होबाय बिनि उनाव दालिखौ आङो समबाब होनानै होदों आरो बेनिफ्राय आङो दालिखौ संनानै हालदै एसे होबाय संख्रि होबाय बिनिफ्राय आङो न'आवनो गायनाय जोंनिनो गंगार दुन्दिया बेखौ खानानै लायनानै आङो दालि ओंख्रियाव होदों आरो गोथाव मोदोमदों बिनिफ्राय संख्रिया एसे खम जादों आइया जेला जाजेनदोंमोन अब्ला बुंदों गिबि खेबनि थाखाय ओंख्रि संनाय मानि संख्रिया एसे खम जादों उनावहाय एसे नायनानै होफिनबाव बेबायदि बुजायदों आरो आइया बिनिफ्राय आलु फाजाखौबो नुनानै मिनिदों आरो आइया आलु फाजायाबो मबेबा मोनदों बबेबा खामदों आरो मानोहोमबा संजेननाय बे समाव हानायनि खायदाखौ आं रोङामोन हानायनि जे फरमुला दङ बेफोरखौ रोङामोन उनावहाय लासै लासै आं रोंलांबाय आरो बिनिफ्राय आङो लासै लासैनो दाथ' गोबां ओंखाम ओंख्रि संबोबाय हाबोबाय आरो दा सिगाङावहाय जिबायदि सानो उन्दै समनि जे ओंखाम ओंख्रि संजेननाय मानि गिनायबो फैयो फारसेथिं जागोन ना जाया साननाय फैयो आरो आरो हागोन ना हाया मोनगोन ना मोना थावगोन ना थावा बे बायदि साननाया फैयो नाथाय बेफोर गासिबो माबे जोंनि सिगां गिबि खेब जे खामानिखौ मावनो लायो जोङो अब्ला जोंनाव गिनाय भाबा फैखायो गिनाया जोंनाव फैखायो आरो जोङो मानि एसे साननाय हनायफ्रा एसे आलादा रोखोमनि जायो आरो गिबि खेबनि खामानि मावनो थाङोब्ला दा आङो जोबोद मानि बेखौ संबो जेननाय समावहाय आंबो गिनाय फैदों बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों बिनिफ्राय संख्रि बानलुखौ बिसिबां होनांगौ बिसिबां होनाङा बेखौ आङो मोजाङै आइडिया गैयामोन उनावहाय लासै लासै संबोनानै आङो दिनै मोजाङै मोजां सासे बिमा जाफैबाय आंबो बिमा जानानै आंबो दा गथ'फोरखौ बुजायो फोरोङो आरो मोजाङै मबेखौ माबायदि रोखोमनि हानांगौ आरो बबेखौ माबायदि संनांगौ दा आं बेखौ मोजाङै हाजोब्बाय आरो गोजोन्थों